जब हमको खेल का अनुभव हुआ तब हमारा उम्र करीब छः साल का था अनुभव खेल के लिए बहुत ही जरूरी है और खेल हमारे लिए बहुत जरूरी है इसलिए कोई भी खेल हो उसे मन से सीखना चाहिए देखना चाहिए ताकि हम आप खेल सकें समझ सकें और किसी भी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें ताकि खेल में हम जो है आगे बढ़ें खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इसलिए किसी भी खेल को समझने के लिए मानसिकता को आगे बढ़ाना चाहिए अपने आगे बढ़ना चाहिए ताकि खेल को हमेशा अपनी जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए जो खेल हमारे जीवन में एक उज्जवल भविष्य बन सकता है खेल को देखते हुए अपने घर के भाई बहनों सबको समझाना चाहिए दिखाना चाहिए ताकि वो भी खेल को समझें अनुभव करें खेले और सबको बताएं कि खेल कैसे खेला जाता है कैसे महसूस किया जाता है कैसे अनुभव किया जाता है कैसे खेला जाता है इस तरीके से वो अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराना चाहिए जहाँ पर खेल प्रयोगिता होता है ताकि वो खेल को देखे समझें अनुभव करें उसको खेलें ताकि भविष्य में वो आगे बढ़ें और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं साथ ही साथ अपने देश को अपने जिले को अपने प्रदेश को एवं गाँव को सभी भाई बहनों को आगे बढ़ाएं और खेल में उनको रुचि रखें ताकि वो खेल खेलते रहें और देश का विकास करते रहें देश में अपना एक नाम कमाएं और साथ ही साथ अनुभव होना भी जर और साथ ही साथ अनुभव हमें ये बताता है कि आप कितने काबिल हैं कितने आप घनिष्ठ हैं खेल के प्रति चाहे खेल कोई भी हो चाहे फुटबॉल हो चाहे भाॅलिबॉल हो चाहे क्रिकेट हो चाहे चेस हो चाहे गोल्फ हो कोइ भी खेल हो उसे आप अनुभव करेंगे तभी खेल पाएंगे और अनुभव नहीं कर पाएंगे तो नहीं खेल सकते इसलिए कोई भी खेल हो पहले उसे आप समझिये अनुभव करिये कि कैसे हो रहा है देखिये उसे अच्छे से फील करिये तभी उसके बाद आप खेल सकते हैं तो अनुभव हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है ताकि किसी भी खेल को हम समझ सकते हैं तभी उस खेल को हम खेल सकते हैं खेल को खेलने के लिए आपका मानसिकता एवं शारीरिक विकास भी होना बहुत जरूरी है इसीलिए खेल किसी को भी पांच छः साल की उम्र के बाद ही समझ आती है क्योंकि पाँच से छः साल के पहले जो बच्चे होते हैं उनको अनुभव और समझ में नहीं आता है ताकि वो बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई से थोड़ा बहुत दूरी होते हैं इसलिए अनुभव नहीं कर पाते हैं इसलिए जैसे वो पाँच से छः साल के बाद वो आगे बढ़ते हैं उनसे शिक्षा के प्राप्ति होती है जैसे वो अनुभव कर सकते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है कैसे खेलना चाहिए इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अनुभव के साथ साथ खेल के लिए प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है